हमे एगो बजारसे पन्खा सीलिन्ग पन्खा किनलिए चौदह सओ रुपैआमे देलकै ओरिएन्ट कम्पनीके रहै दोकनदारके पुछलिए भाइ एकर कीमत तऽ एतेक छै ठीक हइ लेकिन एकर गारन्टी वा वारन्टी कि छऽ एकर

जलतऽ तार फार जलतऽ फलतऽ तऽ ओकरा रिपेयरिन्ग करिके देबऽ नहि तऽ फेर

मोटर फोटर जलतऽ तऽ पइसा लगतऽ हम कहलिए तऽ फेर वारन्टी गारन्टीके मतलब कि होलै ओ तऽ वारन्टी इएह होलै कि एतना दिनके एक सालके वारन्टी छऽ एक सालके अन्दर हमर अगर तोहर पन्खा बन्द होइ गेलै तऽ ओकरा चालू करिके देबऽ आओर एकाएक अगर खराब अगर होइ गेलऽ नहि चलै तऽ ओ चलैत चलैत बन्द होइ गेलऽ दोसर पन्खा देबऽ बदली करिके तऽ एकबार हम पन्खा लेलिए आओर लगेलिए घरमे चारि दिनके बाद ओहिमे जे हइ पन्खा खराब होइ गेलै अपनेआप चलबे नहि करै दोकानदारके पास लै गेलिए खोलि करिके कहलिए हौ हौ पन्खामे आओर चलबे नहि करै छऽ आब बन्द होइ गेलऽ चलिते चलिते बोललै दोकनदार कि ठीक छै भाइ देखै छिअऽ छोटा मोटा चीज अगर नोकसान भेल होतऽ तऽ ओकरा पइसा नहि लेबऽ नहि अगर मोटा समान एहिमेसे अगर खराब भेल होतऽ तऽ ओकर पइसा लगतऽ

समान अइसन लैके चाही आदमीके कि पइसा भनहि लगै दुइ गो पइसा जादा चीज अच्छा होइके चाही ताकि बार बार खराब होइवला समस्या नहि आबै इएहसब हइ दोकनदार सभके रूल रहै छै बेचैके टैकटिस रहै छै बस